आङो दा साख्रिखौ मावथ'वा आङो फरायनाय फरायनानै आं ग्रेजुयेद खालामनानै दा ओरैनो दंथ'यो सिगां स्कुल लाइफाव बिराद इन्थ्रेसै जों फरायबोदोंमोन मोजाङै मोजांनो आरो स्कुल लाइफ थांखांनानै मेट्रिक होखांनायजों लोगोसे मेट्रिक पास जाखांनानै जों कलेज लाइफावबो बिराद मोजाङैनो फरायबोदों ज' ज' लोगोफोरजों फुरा इन्जयमेन दंमोन इन्ट्रेस्टेडमोन आरो जोंनि फरायनायावबो जों बिराद इन्ट्रेस्टेड लायोमोन जों मोजाङैनो मोजां फरायनोबो हाबोदों आरो जों फरायनानै जोंनि इगजामफोरखौबो जोङो मोजाङै पास खालामनानै फैदों ग्रेजुयेद जादों दा साख्रि जेबो मावथवा दा ओरैनो दंथ'यो साख्रिफोरखौ उननि समफ्राव मोनबायोबा जोङो मावनो सानदों दा जोङो साख्रि मावि मावथ'वाखै माव मोनबा मावगोन जबफोरनि माखासे माबाफोरखौ जों एफ्लाय खालामनानै दोनदों दा मोनथ'यैखाय दंथ'यो ओरैनो फरायनायाव जोङो सिगांनिफ्रायनो इन्ट्रेस्टेदखामोन मोजाङैनो मोजां फरायबोदों मोजाङैनो मोजां पास खालामबोदों बिदिनो मालाबा मोजां मार्कस लाखिदों मालाबा खम मार्कस लाखिदों मोजाङैनो फरायना फैदों जोङो कलेज लाइफखौबो मोजाङैनो फरायना फैदों स्कुल लाइफखौबो मोजाङैनो फरायना फैदों जोङो ज' ज' इन्ट्रेस्टेद लायोमोन जोंनि फरायनायफ्राव फरायनानै दा ग्रेजुयेद जानानै दा ओरैनो दङ साख्रिफोरनि राहाफोरखौ मोनथ'वाखै माबाफोर मोनसे जायोबा मोनबायोबा जोङो मावनो थांखि लादों आरो जोंनि साख्रिफोरखौहाय